मेरे हिसाब से ग्रामीण सुविधाओं में खेती बाड़ी में सुधार के लिए कई प्रकार से जैसे खेतो में नालियाँ हैं कोई भी बीज जैसे गेहूँ है चना है सोयाबीन है उन्हें किस तरीके से बोना है किस तरीके से उसको निदाई करना है किस तरीके से उसकी खुदाई करना है किस समय उसमें दवाई छिड़कना है इन सभी की हर कोई किसान को एक जानकारी होना चाहिए जिस प्रकार से वह जानकारी रख पाएगा उसी प्रकार से वह कार्य कर पाएगा और उसी प्रकार से वह उपज प्राप्त होगी लेकिन आज के युग में तो हमें विज्ञान ने बहुत सी ऐसी चीजें दे चुका है जिससे हम अपने खेती बाड़ी में कई नई नई तकनीकों से उभार ला सकते हैं और इन चीजों का उपयोग करके हम व्यवस्थित किसान और एक समृद्ध किसान बन सकते हैं